हाँ जी किचन गैजेट में मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुकर लगता है कुकर में सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत ही मेन चीज़ है कुकर इसमें जो भी पकाना रहता है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है दाल पकाना रहेगा तो कुकर में इतना टाइम नहीं लगता है जितना भगौने में लगता है तो कुकर मुझे बहुत मेन मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है उपकरण खाना बनाने में